जय शंकर नाश्ते वारो मां तव्हांखे अधि कलाक अॻु ऑर्डरु ॾिनो हो दाल पकवान बसरु जी कोकियूं दही वड़ा ऐं संबोसो दाल सेंडवीच जो ऑर्डरु ॾिनो मूंखे हुन में कुझु चैंजीस खपंदी हुई मूंखे कुझु एक्स्ट्रा सामान खपंदो ऐं कोकीअ सां गॾु दाल मुङ दाल पकवान सां चटणी मूंखे एक्स्ट्रा खपंदी ऐं जेका खट्टी मिठी चटणी ऐं ग्रीन चटणी बि अलगि॒ सां विझिजो हा त हिन लाइ के जेको बि अलगि॒ सां हूंदो उहो मां भरणु लाइ रेडी आहियां तां मूंखे ज़रुरु मौकिले ॾिजो